जय झूलेलाल मां सूरत शहर में अधु राति जो देरि सां वेसू एरिया मां रामनगर अचां पेई त कोई रिक्शा वारो मिलेनि न पियो त मूंखे हिकु रिक्शा वारो आहियो मूं खां पुछियंई त कीथे वञिणो आहे त मां चयो रामनगर वञिणो आहे हिम्मत करे रिक्शा में वेठमि ऐं हुन मूंखे सही सलामत घर पहुचायईं त मां हुनजो आभार कयां थी त हुन मूंखे म मुंहिंजी मदद कई